ہم ہوٹلوں میں شوق سے جاتے ہیں جہاں کی بہت ہی موج مستی آتی ہے بغل میں ہی ہوٹل ہے وہاں پہ چائے یا بسکیٹ یا برگر یا پھر بریڈ لٹی سموسہ ڈوسا کولکتہ جلیبی رسگلا پیڑا لڈو جو بھی ہوتا ہے وہ ملتا ہے وہاں پہ اپنا روپیہ دیجیے اور کھانا کھیجی کھائیے وہاں ٹیبل لگا ہوتا ہے کرسی لگا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر ہم سب کھاتے ہیں جیسے کہ ہمیں جو ہے لونگ لتا بہت پسند ہے وہاں پہ آٹھ روپیہ پیس ملتا ہے وہاں سے خرید کر کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں کرسی پہ بیٹھتے ہیں جیسے کہ وہاں توڑ توڑ کے کھاتے ہیں وہاں کا موسم بھی بہت ہی سنہرا ہے وہاں کا دیکھنے میں بھی باغیچہ پھول کا برگت کا جو بھی ہو لگا ہوا رہتا ہے وہاں پھر بہت ہی موج مستی آتی ہے جھولا بھی لگا ہوتا ہے وہاں پہ جاتے پہلے جھولو لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ ڈوسا برگر چائے بسکیٹ اور لٹی سموسہ جلیبیاں اور پھر اگر جو ہارا ہی سبزی کھانا ہوتا ہے تو ایک پلیٹ بیس روپیہ کا دیتا ہے وہیں سے ایک پلیٹ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ چاول دال شبجی آلو کا سبجی کھاتے ہیں وہاں کا بہت ہی موج مستی آتی ہے وہاں پہ کھانا سوادشٹ بنتے ہیں جیسے ہم وہیں کا ہی کھاتے ہیں موج مستی جیسے کہ آلو دال پیاز جو بھی ہو وہ وہ کھاتے ہیں